पेट्रोल की कीमत बढ़े होने के कारण बाइक चलाने पर तो असर आया ही है पहले पचास रुपए लीटर पेट्रोल था अभी एक सौ आठ रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है इस कारण कभी कभी हम या तो सेयरिंग बाइक कर लेते हैं या फिर किसी प्राइवेट या सरकारी संसाधनों का यूज़ में लेकर इधर उधर ट्रैवल करते हैं हाँ मुझे लगता है अगर हम ईंधन का ज़्यादा यूज़ में ले तो पर्यावरण के लिए हानिकारक है इनसे जहरीली गैसें निकलती है जिसे अपन ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं वह भी इसके कारण बढ़ रहा है